ہاں گڈ ایوننگ ہاں یا شیور بالکل آپ نے صحیح جگہ کال کیا ہے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی جی بالکل بتائیے میں میری کار کی جو میں ٹریول ایجنسی چلاتا ہوں وہ کئی سالوں سے چلاتا ہوں اور بہت سے اور میں بہت بھی اچھی سروس دیتا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ پہلے ایک مرتبہ ہماری سروس لیجیے پھر اِنشاء اللہ آپ ہمیشہ ہمارے یہاں آتے رہیں گے ہم اتنی عمدہ اور اتنی اچھی سروس دیتے ہیں

سر کوئی بات نہیں آپ سات لوگ ہیں میں ایک بڑی کار آپ کے لیے جو ہے بک کروا دیتا ہوں آپ بالکل اُن کی جو سیٹ ہوگی بہت ہی کمفرٹیبل ہوگی بہت ہی آرام دہ ہوگی آپ کو بہت لُطف آئے گا سفر کرنے میں اور آپ پیسے کی بالکل پرواہ نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا مہنگائی کا زمانہ ہے تو کیونکہ میں بہت ہی جو ہم جو سروس دیتا ہوں بہت اچھی دیتا ہوں تو آپ سات لوگ ہیں تو میں ایک بندے پہ ایک ہزار روپیہ آپ کو وہ کروں گا تو آپ سات لوگ ہیں تو سات ہزار روپیے ہوگئے اچھا اچھا آ کوئی بات نہیں آپ جی جی آپ پیسے کی بالکل بھی فکر نہ کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پیسے زیادہ ہو رہے ہیں تو میں آپ کو کم کردوں گا آپ جتنا کہیں گے جتنی گُنجائش ہوگی میں بالکل کردوں گا میں آپ کی خدمت کے لیے ہی یہاں پہ بیٹھا ہوں اور جو میرا مقصد ہے خدمت کرنا ہے نہ کہ پیسے کمانا اُس کے ذریعے ہاں ٹھیک ہے میں پیسے کماتا ہوں لیکن میرا مقصد ہی خدمت کرنا ہے تو آپ ایسا کیجیے گا میں آپ کے ایک بندہ ہے میں اُن کی کوئی فی نہیں لوں گا تو آپ ہمیں چھ ہزار روپے کر دیجیے گا اُس کے لیے آپ بالکل پیسے کے لیے آپ بالکل بے فکر رہیں کوئی کوئی بات نہیں آپ جب چاہیں تب کردیں آپ اگر پہلے ابھی چاہیں تو ابھی کردیں بعد میں کر دیں تو اِس کی کوئی دقت نہیں بالکل بے فکر ہو کر کے آپ ہماری جو ہے سواری کو لُطف اندوز لیں تھینک یو تھینک یو